आमचीं शेतां पुरायपणान हवामानाच्या परिस्थितीचेरूच आदारून आसात जेन्ना पावस पडटा तेन्ना आमकां शेतान भात पिकोवपाक मेळना पावस थामलो म्हणटगीर शेताचें उदक जाले म्हणटगीर कमी जालें म्हणटगीर आमकां शेतां करपाक मेयटात तेन्ना शेतां करता आसतना आमकां उदकाक लागून थोडे पंप लावचो पडटा आनी त्या तळयेंतलें उदक पंपांतल्यान शेताक सोडचें पडटा आनी हें करता आसतना प्रत्येक शेतकाराक तें उदक सारकें वांटून दिवपाक पडटा तेन्ना ही एक आमकां समस्या जाता समज पावसाचें शेत करिना जाल्यार त्या दिसांनी सगल्यांक दुसरी कडेन काम सोदपाक वयचें पडटा आनी जेन्ना पावस थामता तेन्ना परत शेतांत तीं कामां येवन करचीं पडटा केन्ना केन्ना पीक रोयलें आसता तें माकडांक लागून जावं गोरवांक लागून पिड्ड्यार जाता तेन्ना मोडल्या पयशाची आनी केल्ल्या कश्टाची सगली नायानाट जाता त्या वेळाचेर पर्याय उरना मागीर तीं शेतां तशींच सोडून दुसरी कडेन काम करचें पडटा आनी खंयतरी नुकसान भरपाई मेळपाक खूब मुश्कील जाता आजकाल तर आमच्या हांगासर लोकांनी शेतां करपाक सोडल्यात कारण पिकां नश्ट जावपाक लागल्या तांचे कडेन आतां फुकट रेशन मेळटा तांकां शेतां करपाक नाका शेतां केलीं जाल्यार मोर खातात शेतां केलीं जाल्यार पावसाक लागून तीं पिड्ड्यार जाता तर मोडिल्लो पयसो केल्लें कश्ट हे सगलें फुकट वतात म्हणून लोक आतां बेजारल्यात हवामानाचो परिणाम हो शेताचेर जाल्ल्या कारणान लोकांक शेत करपाक भंय दिसता